हमारे गाँव में एक शादी पड़ा था बगल में प्रभु नाथ गुप्ता के यहाँ तो वहाँ पर हम लोग गए देखे तो वहाँ नाच गाना हरेक चीज़ हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था जितने बहन बेटियाँ आई थी उन लोग भी खूब डांस कर रहे थे देख रहे थे और पूरे चाची माँ सब डांस कर रहे थे वो भी हम लोग देखे अच्छा लगा और हमारे गाँव में बरात आती है तो गाँव में बाबा महाराज रहते हैँ तो वहाँ पर जाते हैँ तो सब अरछन परछन बबा महाराज को फेरा मारते हैं घूमते हैं घूम के उसके बाद परछन करते हैं करने के बाद फिर डांस होता है जितनी औरतें लेडीज आए रहती हैं उ लोग भी डांस करते हैं आदमी भी डांस करते हैं तो वहाँ पर खूब मज़ा आता है देखने में बाजा उजा बजता रहता है डी जे भी बजता है खूब पैसा भी लुटाते हैं औ उसके बाद अब फिर दूल्हा दूल्हा भी आता है उसको देखते हैं सब गाड़ी गाड़ी पर फिर बैठ जाता है वो चला जाता है और हमारे गाँव में जैसे और किसी के यहाँ शादी पड़ा वहाँ भी गाना उना बजाना बहुत होता है उ भी देखने में अच्छा लगता है सबके यहाँ बहुत अच्छी होती है शादी ब्याह चाहे हिन्दू हो चाहे मुस्लिम हो अच्छा लगता है हम लोग को तो कव्वाली बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं हम लोग कव्वाली ज्यादा बजाते हैँ देखते सुनते भी हैं नात उद याद आता है वो भी देखते हैं हरेक चीज़ अच्छा लगता है सुनने में और बढ़िया रहता है